मुखे पा पाण खे पर्सनली फ़ोटोग्राफ़ी जो जाम शौक़ु आहे मांखे पंहिंजी लाइफ़ जा हर नंढा नंढा मूमेंट्स कैप्चर करण जो जाम मनु थींदो आहे हिन लाइ मूंखे फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में वधीक इंट्रस्ट आहे